पहिरियों त गामनि हिननि में लाइटियूं वाइटियूं कुझ बि न हूंदियूं हूं हाणे ॾिसो हर कहिड़े गाम में लाइटियूं वाइटियूं सभ थी वियूं आहिनि तंहिंखां पोइ शहरनि में अलॻि लाइटियूं इनवेटर जनरेटर अची विया आहिनि तंहिंखां पोइ कंहिंमहिल हवा ऐं तूफान हले थो त लाईटियूं बंदि थियूं थी वञनि त माण्हू रही न थो सघे पहिरियों माण्हू लाइट बग़ैरि कीअं रहंदा हुआ इन खां हेॾी सुविधा थी वई आहे तंहिंखां पोइ माण्हू अॼुकल्ह बिजली ती कड़िके या गामनि में ॿ ॿ टे टे ॾींहं लाइट न थी अचे त हाणे ॾाढी दिक़त थी थिए हाणे शहर में माण्हू लाइट बग़ैरि नथा रही सघनि हाणे मत लाइट आए त सब कुछ आए पर ॾींअं पहरियों खां हाणे ॾाढो पत्र देश बदिलजे थो असांजो लाइट पहिरियों न हूंदियूं हुयूं लाइटियूं हवा तूफ़ान हलंदा हा हे हो लाइटूं बंदि थी वेंदियूं हुयूं हाणे फिर बि घटि थी थियनि लाइट बंदि हाणे गरमीअ में बाक़ी दिक़त थींदी आहे गरमीअ में छा आहे चारि पंज कलाक जा कटौती कंदा आहिनि कंहिंमहिल किथे मेंटेनेंस हूंदो आहे को ट्रांसफर ख़राब थींदो आहे या केमल के वटि ड्यू डियो उॾी वेंदो आहे या फ्यूज उॾामंदो आहे जेंसि ताईं उन अञा करमचारी अचनि ठाहिनि या फोनुनि ते अॼुकल्ह फोन ते बाबू चए थो त हूअ अचनि ता ठाहिनि था चढ़नि था मथे तंहिंखां पोइ माण्हू ॾिसे तो छा आहे फॉल्ट वरी उहो ठाहिण में चारि कलाक था लॻनि या छह कलाक था लॻनि उहो अची करे माण्हू ठाहिनि था अॼुकल्ह माण्हू कंप्लेन करे थो तुरंत अचे थो लाइट ठाहिणु ऐं हिन खां ॿियो त अञा छा सुविधा इहा ई थी मिले अॼुकल्ह लाइट जे बारे में पहिरियों इहो सभु न हूंदो हुओ हाणे दिन पे दिन सुविधाऊं अने वधंदियूं थियूं वञनि पयूं त इन करे हेमहिल लाभ वधीक ए असांखे